जय झूलेलाल सिंधी भाषा सिंधी स्कूल सॼे भारत मां ग़ाइबु थी विया आहिनि किथे बि न आहिनि असांजा ॿार सिंधी न ॿोली ॿोले था सघनि न पढ़ी था सघनि न लिखी था सघनि इन में संस सरिकार जो बि हिकु मुख्य रोल आहे त उन खे असांजे स्कूलनि में वापसि सिंधी आणणु खपे सॼो स्कूल न त हिकु सब्जेक्ट सिंधी भाषा जो हुजणु खपे जंहिंजे करे असांजी संस्कृति असांजी भाषा क़ाइमु रहे बची रहे अॼुकल्ह ॿार घर में बि सिंधीअ में न था ॻाल्हाइनि छो त माउ पीउ उन्हनि खे चवनि ई न था ॻाल्हाइण लाइ त ॿार कीअं सिखंदा कीअं असांजी भाषा बचंदी कीअं असांजी भाषा लुप्तु न थींदी अॼु हिन भारत देश में सिंधी आहिनि पर किथे आहिनि कंहिंखे ख़बरु कान्हे माण्हू कहिड़ी भाषा सिंधी आहे कंहिंखे ख़बरु कान्हे असांजे ॿारनि खे असांजी संस्कृति ख़बरु कान्हे कीअं ख़बर पए जॾहिं असां ॿुधाईंदासि असां बि ॿुधाईंदासि ऐं अगरि हुननि खे स्कूलनि में इन्हनि में सिंधी भाषा पढ़ाई वञे सिखारी वञे सरिकार उन लाइ कुझु क़दम खणे त केॾो न जेकरि सुठो थिए असांजा ॿार असांजी संस्कृति असांजी भाषा क़ाइमु रहंदी